اے سی جو پروڈکٹ ہے ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے گرمی کے اندر تو بہت اچھا کام کرتا ہے کولر بھی کام کرتا ہے لیکن برسات میں جو ہے اے سی جو ہے بہت اچھا کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس کی کولنگ اچھی ہوتی ہے گرمی کی بہ نسبت اور اچھی کولنگ کرتا ہے ٹمپریچر بھی اچھا دیتا ہے بہت بیسٹ ہے آج کل انوائٹر بہت اچھے چل رہے ہیں